جی ہاں ہندوستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں رقص صرف فن نہیں بلکہ ثقافت مذہب اور تاریخ سے جڑا ہوا اظہار ہے یہاں کلاسیکی لوک اور جدید ڈانس کی کئی اقسام ہیں اور ہر ریاست کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے ہندوستان کے مشہور کلاسیکی رقص کا انداز رقص کا نام مقام خصوصیات بھرت نائٹم تمل ناڈو بہت سے سب سے قدیم مندروں میں پیش کیا جاتا تھا کہانی سنانے والا انداز اڈیسی اور اڈیشا مجسموں جیسی پوز نرم اور خصو خوبصورت حرکات کتھک شمالی بھارت گھنگھروں گھومنے کی چال اور داستان گوئی پر مبنی کچی پوڑی آندھرا پردیش تیز حرکات بھگوان کرشن سے جڑی کہانیاں منی پوری منی پور بہت نرم اور نرمی سے کی جانے والی حرکات اکثر رادھا کرشن کی کہانیوں پر مبنی کتھکلی کیرل کیرالا چہرے پر بھاری میک اپ آنکھوں اور ہاتھوں سے جذبات کی ادائیگی موہنی آئی آٹم کیرالا خواتین کا خصوصی رقص اور نرم دلکش چال اور لباس ہندوستانی رقص صرف ایک فن نہیں بلکہ روح کی زبان ہے اس میں عقیدت جشن محبت اور ثقافت بہ سب شامل ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ریاست یا پسندیدہ رقص کے انداز پر تفصیل سے معلومات بھی دے سکتا ہوں کیا آپ کو کوئی مخصوص ڈانس فارم پسند ہے یا کسی رقاص سے متاثر ہیں